साढ़े इद्धर पानी बड़ा गै गंदा होंदा ऐ ते असें इस्सी फिल्टर करन बास्तै पानी साफ करन बास्तेै पीन जोग्गे करन बास्तै इस्सी असें पानी गी बोआलने होन्नें असें जिन्ने तक पानी बोआलदा कढ़दा शैल ते फिर असें इस्सी ठंडा करने ठंडा करियै फिर पुनी लैन्ने आं इस्सी पुनियै फिर असें इस्सी पानी गी पीन जोग्गे करने होन्नें इस उस्सी प्यूरीफाई करियै ते फिर साढ़ा पानी पीने बास्तै बनी जंदा